आं आं आं बिरस्रां ब्रह्म औ बिरस्रां बिरस्रां बिआईआरएसआरएएनजि ब्रह्म

एडाबतार ना एडाबतार ओमफ्राय खा ओह आदसा होनबाथ' इउपिएस इउस खालामनो हागोन बे एडाबतार इउपिएस इउस खालामनो हागोन एडाबतारखौ इउपिएसआव सोनानै जेनेबा भल्टटेजनि गो ओह भल्टटेजनिसो जानो हागौ नालाय जेनबा बेखौ आप एन डाउन खालामनो हागोन इउपिएसआव माबा सोनानै स्टेब स्टेबलाइजारनि औ स्टेब्लाइजाराव सोनानैबो खालामनो हानो हागौ औ औ बेखौ आप एन डाउन खालामनो हागोन न' पावारा नों एडजास्टतेबोल खालामनो हागोन नालाय एडाबटाराथ' बिदिबा बिदि जुदि बिदि आं आंबो होननायावबादि जायाखैबा नोङो एडाबटारखौ सेन्स खालामनो हागोन आरो औ इकसेन्सथ' खालामनो हागोन एडाबटारखौ नोंनि कम्पिउटारा जुदि गोदानबा ओह वारेन्टि सरेन्टि दंबाथ' गोदान मोननांगौमोन जुदि वारेन्टिआ अभार देट थांबायबा गोदान बायनांगोन आरोखि दिसफ्लेया बे सिक्रिन सिक्रिनासो थांदों नामाथाय दा बे पावार कानेकसनखौबो नोङो मोजाङै माबा लिमिटेसननि गेजेराव दोननांगोन आरोखि औ पावार कानेकसनखौ बे पावार साप्लाइना कम्पिटाराव जेनाखि पावार साप्लाइ जायो बेखौ नोङो लिमिटेसन होनानै हरबाबो जानो हागोन आरो डिसप्लेया मोजांबा अह अह अह बे स्क्रिननि ब्राइथनेसआथ' दं ओह लेपटप ना देक्सटप नोंनालाय दालाय डेक्सटप बेथ' मोनसे स्क्रिन बे स्क्रिनावथ' नोङो माबा दंखायोना पारस'नेलाइस दंखायोना बेयाव खालामनो हागोनथ' बाइपि खालामनानै पार्स'नेलाइस खालामनो हागोनना बे ब्राइथ ब्राइथनेस ब्राइथनेसखौ खम होनानै होदो बेना माबायावथ' जेनबा लेपटपआवथ' नों एपएन सेरदो मोनसे ब्राइथनेस खमनि माबा मोनसे थाखायो गोजौवाव बेखौ सेरबायथाबानो ब्राइथनेसा खम जाखायो आरो लेपटपआवबा

अह अह अके उम उम दे उम